लोग शादी में दुल्हन को अनेक प्रकार के हदेते हैं जैसे किसी के शादी में अगर हम जाते हैं तो अच्छे से तैयार होकर जाते हैं और सोचते हैं कि उसे कितना अच्छा गिफ्ट दे कितना अच्छा तौहफा दें जिसे उसे अच्छा लगे तो हम जैसे अपने बेस्टफ्रेंड की शादी में गए थे तो मैंने सोचा इसे क्या गिफ्ट करूँ तो मैंने अपने फोन में देखा की उसके साथ मेरे बहुत सारे फोटो थी तो मैं बाजार गई और उसे गिफ्ट पैक कराई और उसे वो तौहफा दिया तो शादी में किसी के भी शादी में जाते हैं तो लोग तौहफे देते हैं जैसे हमारे घर में हमारी बुआ की शादी थी तो हम सोचे की इन्हें क्या गिफ्ट करें तो मैंने अपने हाथों से एक पेंटिंग बनाई और उसे फ़्रेम में पैक गिफ्ट करवाया बाजार में और फिर उन्हें वो तोहफा दिया उन्हें बहुत अच्छा लगा ऐसी बहुत सारे गिफ्ट हैं जो शादी में दुल्हन के दिए जाते हैं बहुत से लोग पैसे देते हैं समान वगैरह बहुत से चीज़ें हैं जो दिए जाते हैं गिफ्ट में और हम शादी में बहुत सारा एन्जॉय करते हैं और हमें अच्छा लगता है शादी में अनेक लोग रहते हैं सबके साथ रहते हैं और दुलहन को दहेज़ दिया जाता है शादी में जैसे फ्रीज़ कूलर ए सी वासिंग मशीन गाड़ी पैसा और ऐसे बहुत सारे समान है जो दहेज़ में दिए जाते हैं दुल्हन को उसके उसके लिए बहुत सारे समान दिए जाते है जैसे उसके कपड़े बैग अलमारी ये सारी चीज़ें उसे दी जाती है ये दहेज़ में ये सब कुछ दिया जाता है